हा हलो केर हा हा हा ॿुधायो तव्हां केर हा हा ॿुधायो ॿुधायो हा हा अच्छा हा हा काई ॻाल्हि काने हा हा हिकु मिंट ॾियो मां कापी ऐं पेन खणा ऐं सभु मां लिखां हा ॿुधायो छा छा खपेव हा पंज किलो बासमती चांवरु ओ के अच्छा ॿ पैकेट पंजे पंजे किले जा ठीकु आहे ॿियो ओ के अच्छा कहिड़ो खपेव ओ के ठीकु आहे हा हा आहे न अठ विझांव ठीकु आहे हा ॾिणु वार अचनि था न हिकु पहिरां जो ॿियो पंज सौ मिलीलीटर हा हा ॿियो ॿुधायो ठीकु आहे ॿियो ॿुधायो ॿ लूण जा पैकेट हा साबुण साबुण ॿुधायो साबुण खपेव ठीकु आहे डेटॉल ऐं सर्फ ठीकु आहे ॿियो बेसण खपेव अधु किलो सर्फ अछा ॿियो ॿुधायो बेसण खपंदो बेसण लॻंदो ओ के पोहा पोहा किलो पोहा ॿियो ॿुधायो पेस्ट पेई अथव कोलगेट पेस्ट या काई अच्छा हा ओ के पीठल खपंदव कि न सॼा खपंदव

ओ के हीरो जो अच्छा किचन किंग मसालो हिकु पावभाजी मसालो ॿियो अच्छा ॿियो छा खपेव मैगी डबल मैगी कि न चौथो हाफ फोर्थ मैगी चौबल मैगी अच्छा फोर्स वारी मैगी ठीकु आहे नूडल्स खपंदो सोयाबीन खपंदो ॿई विझां अच्छा मकरोलियू विझांव अच्छा टमैटो अच्छा टमैटो सॉस बि विझां टमैटो सॉस अच्छा नंढी बॉटल विझां ठीकु आहे हा ठीकु आहे सचो गिहु न हा गोर्वधन सचो गिहु हा